آپ نے کہا کہ پانچ اضلاع کے نام بتا سکتے ہیں کیا وہ نام یہ ہیں سنیے پہلا حیدر آباد دوسرا سکندر آباد تیسرا وقار آباد چوتھا کریم نگر پانچواں محبوب نگر